लोमजानाय लोमजानायाथ' गोबां रोखोमनि दङ देहाखौ मोजाङै लाखिनांगौ गावबागाव गावबागाव देहाखौ मोजां लाखियोब्लासो सिखोन साखोन जायो जानाय लोंनायफोरखौ थाल लानांगौ नङाब्ला जाया दानि जुगावथ' जौ लोङै लोङैनो लिभार आनो गाज्रि जालांजोबो मानसिफ्रा मोनथिब्लाबो लोंनाय जायो लोमजायो बिदिनो आरो गयफोरखौबो बारा जानोसै अनथाय जानोसै बिदिनो लोमजानाया मेल्ला रोखोमनि जायो गावबा गावखौ सिखोन साखोन लानांगौ जानाय लोंनाय थाल लानांगौ

कभिद नाइटिन आबो जानाय जाबाय कभिद नाइनटिन नि थाखायबो मास्क लानाय जादों गावजों गावनो रायज्लायनो मोना खाथि खाथि जिरायनो मोना सनदेरो होननानै बेनिखायनो हुरागासे मास्क लानानै बेरायनाय थाबायनाय जादोंमोन गावबागाव देहाखौ सिखोन साखोन लाखिनो थाखाय रुल मथे मानिनाय जादों गावबागाव देहाखौ थाल लाबासो मोजां जायो ओरैनो जाला जालि थाला थासोम जाबाथाय जाया इक्सारसाइज खालामनांगौ मानसिया य'गा खालामनांगौ दै बुरजा लोंनांगौ देहानि थाखाय बिदिनो मोजां जायो होनबासो नङाबा गावबागाव केयार खालामाब्ला जथन' लायाबा देहाया मोजां जाया य'गा खालामनांगौ एक्सारसाइज खालामनांगौ थाबायनांगौ होनबासो मोजां जायो लोमजानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय बेफोरखौ खालामनांगौ जाबाय आरो नङाबा जाया दानि जुगाव लोमजानायानो थाब थाब जायो दैफोरा मोजां जाया दैफोरखौ गुदुं खालामनानै गुसु खालामना लोंनांगौ फिल्टार फोरनिखौ लोंनांगौ दैफोरा होनबासो मोजां जायो अखा सिजानो नाङा अखा सिजाबाबो लोमजायो खर'फोरखौ मोजां हुगारनांगौ अखा सिजाबाबो बिदिनो लोमजानाय जायो मानसिफोरना देहायाव दानि जुगावथ' मबाइल नायै नायैनो एकद'म खर' गर'म जालायलायनाय नायनोसै गेम गेलेनेसै गथ'फोरा गेम गेलेनोसै पाबजि थाबजि गेलेनोसै फ्रिफायार गेलेनोसै लोमजानाय जानोसै मबाइल लायै लायैनो जाला दिनानो बिदिनो गथ'फोरना फरायनाय जाला माला मबाइल आवल' गोसो होनोसै लोमजानोसै साननोसै बिदि जायो बेनिखायनो लोमजानायनिफ्राय बारग'नो थाखाय बांद्राय मबाइल गेलेनो नाङा गेम फोरखौबो जानाय लोंनाय थिक खालामनांगौ य'गा खालामनांगौ एक्सारसाइज खालामनांगौ बिदिनो देहाखौ फिट फाट लाखिनांगौ जौ लोंनो नाङा गय बारा जानो नाङा मोजाङै मोजां थानांगौ फ्रुट जानांगौ फिथाय जानांगौ फिथाय सामथाय मोजां देहानि थाखाय आरो मेलेरिया थाम्फैनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो मुसारि सोंनांगौ मोजाङै मोजां थानांगौ न'फोरखौ साफा लाखिनांगौ थाम्फैनि मेलेरिया जायो थाम्फै अरबा बेमार जायो टाइफइड जायो बेनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय मुसारि सोंनांगौ मोजाङै साल धुना सावनांगौ लिकुइड सावनांगौ मर्टिन सावनांगौ जायगाखौ साफा खालामनांगौ दैयाबो मोजांखौ लोंनांगौ फिल्टार नि नङाबा दै गुदुंखौ गुसु खालामनानै लोंनांगौ जायो दैफोरखौबो मोजाङै थानांगौ जायो गावखौनो गाव रैखा खालामनांगौ जायो आखाइफोर सुनांगौ हेण्डवास जों मैला दांबा सम सम बायजोनिफ्राय फैबा आथिं आखाइ सुनांगौ जोथोन लानांगौ गावबागाव देहाखौ दुगैनांगौ साखोन सिखोन थानांगौ होनबासो देहाया मोजां जायो दै बुरजा लोंनांगौ होनबासो मोजां जायो देहाया बेराम आजारनिफ्राय गावबागावखौ गोजानाव लाखिनांगौ फिट फाट थानांगौ मोजाङै मोजाङै होनबासो आराम जायो देहाया देहाया थाल लायाबा जेबो जाया मानसिफोरा